ضلع ناسک میں کئی عبادت گاہیں ہیں بشمول مندر مساجد اور گرجا گھر ان عبادت گاہوں کی اہمیت ضلع کی کمیونٹی اور شناخت کے لیے بہت زیادہ ہے وہ لوگوں کو ایک ساتھ لاتے ہیں اور ان کے مشترکہ ثقافتی اور مذہبی تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں وہ لوگوں کو اپنے مذہب اور ثقافت کے بارے میں جاننے اور سیکھنے میں مدد کرتے ہیں ناسک ضلع میں منائے جانے والے بہت سے اہم تہوار ہیں جیسے سنسکرتی تہوار ہر سال جنوری میں منایا جاتا ہے اور یہ سورج کے طلوع کی موسمی تبدیلیوں کا جشن منایا جاتا ہے را راٹھ یاترا ہر سال فروری یا مارچ میں منایا جاتا ہے اور یہ شیو کے بارے میں ایک افسانے کا جشن منایا جاتا ہے تومال تہوار ہر سال مئی یا جون میں منایا جاتا ہے اور یہ شیوا پاور پاروتی کی شادی کا جشن ہوتا ہے کنگارو اتسو تہوار ہر سال جون یا جولائی میں منایا جاتا ہے اور یہ گنگا دریا کے پانی کے بہاؤ کا جشن منایا جاتا ہے دوسرے تہوار ضلع ناسک میں اور بہت سے تہوار منائے جاتے ہیں جیسے دیوالی ہولی عید الاضحی عید الفطر کرسمس یہ تہوار ضلع کی کمیونٹی کو ایک ساتھ لاتے ہیں اور ان کے مشترکہ ثقافتی اور مذہبی تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں وہ لوگوں کو اپنے مذہب اور تا ثقافت کے بارے میں جاننے اور سیکھنے میں بھی مدد کرتے ہیں